اتر پردیش ایک ثقافتی اور سماجی تنوع سے بھر پور ریاست ہے جہاں مختلف ذاتوں طبقات نسلوں زبانوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان تمام سماجی اور ثقافتی گروہوں کا ریاست کی معاشرتی ساخت اور ثقافتی شناخت میں اہم کردار ہے ذاتوں اور طبقات کے لحاظ سے اتر پردیش میں برہمن راجپوت یادو جاٹ مسلم دلت اور دیگر گروہ مختلف علاقوں میں آباد ہیں ہر گروہ کی اپنی ایک الگ ثقافتی شناخت ہے اور وہ اپنی روایات رسومات اور تیہواروں کے ذریعے ریاست کی ثقافت میں رنگ بھرتا ہے مثلاً یادو کمیونٹی اپنی ذراعتی مہارت اور روایات کی وجہ سے مشہور ہے جب کہ دلت کمیونٹی کے افراد کئی علاقوں میں اپنے مخصوص رسومات اور رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں مذہب کے لحاظ سے اتر پردیش ایک متنوع مذہبی ریاست ہے جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور دیگر مذہبی گروہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں پوجا اور عید کے تیہوار سب سے بڑے ثقافتی تقریبات ہیں جن میں تمام گروہ اپنے طریقے سے حصہ لیتے ہیں مقدس مقامات جیسے وشوناتھ مندر یعنی بنارس اور علی گڑھ میں موجود مسجدیں ان مذہبی گروہ کی مشترکہ شناخت کا حصہ ہیں زبان کا بھی ریاست کی ثقافت پر گہرا اثر ہے یہاں ہندی اور اردو میں دو بڑی زبانیں ہیں جن کے علاوہ برج بھاشا بھوجپوری علی گڑھ کی زبان اور دیگر علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں زبانوں کے یہ فرق ریاست کے فنون ادب موسیقی موسیقی اور شاعری میں تنوع پیدا کرتے ہیں اس طرح اتر پردیش کی سماجی اور ثقافتی زندگی میں مختلف گروہ اپنی حیثیت اور رسومات کے ذریعے بھر پور حصہ لیتے ہیں جس سے ریاست کی ثقافتی خوبصورتی اور ورثہ اجاگر ہوتا ہے